ہندوستان میں نقل و حمل کرنے کے طریقے بہت اچھے ہیں لوگ عام طور پر ملک میں ٹرین وغیرہ سے اور بائی روڈ کاروں کے ذریعہ سے جایا کرتے ہیں اور ہوائی جہاز کے ذریعہ سے جایا کرتے ہیں گھومتے ہیں اور سفر کے دوران لوگوں کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عام لوگوں کو جیسے کہ ٹکٹ ریزرویشن لینے کے باوجود بھی لوگوں کو کنفرم ٹکٹ نہیں ملتا ہے جس سے لوگوں کو کافی پریشانی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے بہت ساری جگہوں پر گھنٹوں تک لائن لگانی پڑتی ہے کہ کہیں جانے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو جن سے عام لوگوں کو بہت دقت ہو جاتی ہے اور عام لوگ اس سے گھبرا بھی جاتے ہیں اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ ان ساری چیزوں پر دھیان دیں اور اس سے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی کوشش کریں تاکہ عام لوگوں کو جو پریشانی جو مشکلات اور جو چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے وہ لوگ چھٹکارا پا جائیں وہ عام عام آرام سے سفر کر سکیں